टेक्नोलॉजी जे करे मनोरंजन में एॾी चेंजिस अची वई आहे पहिरीं खां तव्हां भई ईज़ी थी विया ऐं तमामु मज़ो अची वियो आहे पहिरीं त कुझु बि करे न सघंदा हुआसीं काई ब्लेक ऐंड वाइट टीवी न इहे हूंदा हुआ हीअंर त कलर टीवियूं इन खां पोइ जेको ऐप खपे जेका मनोरंजन गाना खपनि पिचरूं खपनि या ॿारनि खे कार्टून खपनि असुलु ॻाल्हि तमामु सुठे में सुठी एॾी चेंजिस अची वई आहे जो मज़ो पियो अचे बाक़ी पहिरीं त कुझु हूंदो ई न हुओ हीअंर जेको गानो ॿुधिणो हुजे जंहिंमें दिलि हुजे झुनो हुजे नओं हुजे हूअ ई पंहिंजो लॻायो ऐं ॿुधो सुठो हीअंर इन ॻाल्हि जो हीअंर सुख थी पियो आहे टेक्नोलॉजी तमामु सुठी अॻियां तरक़ी पई करे इन करे पब्लिक बि ख़ुशि आहे ऐं केॾा ॿाहिरि नथी वञे हैरान थियणु